اعظم گڑھ بلریا گنج نصیر پور علاؤ الدین بٹی ہنگائی پور محمد پور اتر پردیش مدھیہ پردیش مگھالیہ تریپورہ پاکستان گریس امریکہ یوروپ